हेलो सर आप नर्मदा केप से बोल रहे हैं जी सर मेरा नाम विशाल गुप्ता है मुझे आपके यहाँ से कैप चाहिए है एक दिन के लिए सो मुझे कुछ इनफार्मेशन दे पाएँगे आप सर मुझे एक दिन के लिए चाहिए है कार सर तो आप वेरिएंट्स बता पाएँगे सपोस अगर मुझे चार लोगों के चाहिए तो आप उसका कितना चार्ज करेंगे एक दिन का अच्छा वन थाउसेंट रूपीज ओके सर तो सर अगर मुझे छः लोगों की चाहिए होगी तो अच्छा अच्छा उसका फ़िफ़्टीन हंड्रेड है ओके सर ऐसा है जी सर सर एक्चुअली मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है एक दिन की ट्रिप पर सो उस हिसाब से मैं आपको डिसाइड कर के बताता हूँ जी सर जी सर सर आप मुझे बता दीजिए और जो जो डाक्यूमेंट्स लगेंगे मैं वो आपको सबमिट कर दूँगा ओके सर जी सर जी सर मतलब चार लोगों का अगर मैं कार लेता हूँ चार लोगों के हिसाब की तो मुझे वन थाउसेंट पर करना पड़ेगा और छः लोगों के हिसाब से लेता हूँ तो मुझे फ़िफ़्टीन हंड्रेड पर करना पड़ेगा ओके ओके सर येस सर सर मुझे यहीं लोकल ही घूमना है ज़्यादा से ज़्यादा फ़िफ़्टी किलोमीटर्स होगा अप्रॉक्स जी सर जी सर जी सर सर बता दीजिएगा आप मुझे ओके सर हाँ हाँ सर ठीक है तो मैं आपकी ऑफिस विज़िट कर लेता हूँ अभी सो मैं अपना आधार कार्ड ले आऊँगा आपके पास जी सर और ड्राइविंग लाइसेंस ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर हैव ए गुड डे सर